हॅलो हां रायकर मरे हां तुजे कडल्यान हांवें हें करून घेतिल्ली पळय त्या दिसा मुदयो करून घेतिल्ल्यो पळय हांवें एंगेजमेंटा खातीर म्हाका जाय आशिल्लो त्यो आरे बेस्ट जाल्यो आं मुदयो त्यो लायक बायलेकूय आवडल्यो मरे म्हज्या आनी म्हाकाय तुवें करून दिल्ली पळय डायमंड बी सारकें आसा रे तें आनी डिजायन बिजायन खूब आवडले म्हाका सगळ्यांक इवेंटाक सुद्दां थंयसर सगळीं जाणां विचारतालीं कोणा कडल्यान करून घेतला कितक्याक पडला तुका कशें कितें सो प्रोडक्ट तुजो म्हणटा बरो आसलो सारको आनी कारिगिरी ताजेर सारकी आसली म्हाका खूब आवडली रे ती आनी सारकें केला रे तुवें आनी फुडें बी कितें आसा नी आनिकूय कितें कितें लायक तूं करतलो नी नेकलेस आनी कितें तुजेच कडेन येवपाची आसा ऑर्डर सो सारकें कर तें ओके आनी मुदयो पूण म्हाका खूब आवडल्यो खूब जाणां आनिकूय तुका गिरायक पडपाचें आसा कशें दिसता आतां खूब जाणांनी म्हाका विचारून बी घेतिल्लें खंयच्यान केला कोणें केला सो सांगलें मागीर हांवें अशें अशें बाजारान आसा म्हूण दुकान सो येवपाचें आसा तुका आनिकय कितें कितें सो तशें थँक यू